تیراکی کے بہت سارے فائدے ہیں تیراک جو تیرنے سے انسان تندرست رہتا ہے اس میں پانی میں ڈوب کر کے جو تیرنے میں پانی میں ڈوب کر کے سانس روکنے سے بھی وہ بھی ایک فائدے کی چیز ہے اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور تیرنے سے ہاتھ پاؤں یہ بھی صحت اور تندرستی بھی صحیح رہتی ہے تیراکی ایک اچھی چیز ہے تیراکی تیر تیرنا چاہیے تیراکی سے جو ہے تیراکی سے تیراکی سے آدمی تندرست بھی رہتا ہے اس سے جو ہاتھ پاؤں کی جو ہے یہ بھی سلامتی رہتی ہے وہ جو ہے آدمی سب کو تندرست رہتا ہے تیراکی سے تیراکی اور تیراکی اگر ندی میں ہو تو اور اچھی چیز ہے اگر تیرا اگر تیرا تیراکی ندی میں ہو تیرنے کے لیے ندی میں موقع مل جائے تو وہ اور اچھی چیز ہے اس میں کیا ہے ریت کی جو دھار ہوتی ہے اس پہ تیرنے میں جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے ہاتھ پاؤں کا بھی بڑھیا رہتا ہے اور اگر نہیں ہو تو تالاب ہے تالاب میں بھی تیرے تیرنے سے آدمی تندرست رہتا ہے تیرنے سے آدمی تندرست رہتا ہے تیرنا چاہیے آدمی تیرنا چاہیے تیر تیرنے سے آدمی تندرست رہتا ہے اس سے کیا ہے کہ جو نس موچ ماچ جو ہوتا ہے وہ سب بھی ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے اور جو ناک جو سانس روکنے سے بھی جو ہے جو وہ بھی ایک فائدہ ہے وہ بھی اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے رک جاتا ہے وہ جو ہے تندرستی ہوتی ہے اسے بھی